हम समस्तीपुर जिले के वासी हैं समस्तीपुर जिले में हजपुरवा पंचायत के कुशियारी गाँव में रह रहे हैं और यहाँ की सारी सुविधाएँ अच्छी हैं रेलवे स्टेशन विद्यालय की सुविधा स्वास्थ्य की सुविधा हर जगह स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ है यहाँ के लोग अधिकतर खेती पर निर्भर हैं जो अपने खेती से ही परवरिश अपने आप को करते आ रहे हैं जैसे यहाँ की खेती में धान मकई गेहूँ साग सब्जी अनेकों प्रकार की पैदा की जाती है जिससे सारे किसान अपने आवश्यकता की पूर्ति करते हैं महिलाएँ भी जो हैं उनके लिए प्रसव की भी सुविधा प्रखंड स्तर पर है आशा गाँव गाँव में कार्य कर रही है इसके बाद स्वास्थ्य उपकेंद्र में भी एएनएम और ये डॉक्टर भी रहते हैं जो नर्सिंग किए हुए हैं वो भी रहते हैं और यहाँ सारी सुविधाएँ उपलब्ध है